आब तऽ रोड आर के सरकार सुवित्ता टरैन आरके भए गेलै यऽ देलकै यऽ सभ चीज के गरीब घोड़ा रिक्साके आरके टेम्पू के बस के कय देलकै सरकार एते बढ़िऑं सुवित्ता ओ बढ़िऑं गली गली रोड बना देलकै यऽ गली गली नलकऽ दलकै यऽ तभ की कहै छै लोगमे इसकुल खोलि दलकै यऽ अथि अगनबाड़ी खोलि दलकै यऽ सुवित्ता भए गेलै यऽ सभ् चीज सभ चीजके सुवित्ता भए गेलै यऽ रोड गली गली बनि गेलै यऽ आब हमरा आर के होती मे तऽ नहि रहै से गली गली रोड रिक्सा पानी सबह चीज पढ़तियै लिखतियै आब धिया पुताके अथि मे भए गेलियै तऽ तभ पढ़ै छै लिखै छै सभचीज करै छै आब ई सरकार सुवित्ता कय दलकै यऽ सभ चीज के कय दलकै यऽ अपना गली गली सभ चीज बनि गेलै यऽ वार्ड मुखिया सरपञ्च सभ चीज कय दलकै तऽ बना दलकै यऽ सभ चीज हमरा आर के होती मे तऽ नहि रहै सुवित्ता से करितियै तैं आब तऽ रोड गली गली बनि गेलै टेम्पू सभ चीज रिक्सा सभ चीज चलऽ लागलै से बढ़िऑंसँ पढ़तै लिखतै गरीब घर के बच्चा सभ चीज करतै आब सरकार ई सुवित्ता दय रहल छै सभ चीज के दय रहल छै तऽ धिये पुत्ते के अथिसँ ने होइ छै लोक दै आयल सभ चीज बढ़िऑं केलक गरीब घोड़ा रोड गली गली बढ़िऑंसँ बनि गेलै यऽ सभ चीज अथि कय दलकै यऽ भय गेलै यऽ बढ़िऑंसँ भय गेलै यऽ रिक्सा रिक्से चलै छै तऽ तुरन्ते धिया पुता ताकऽ ने लागै छै तुरन्ते गली मे लगेलक सड़क पर ओ रोड बढ़िऑं बनि गेलै यऽ चलऽ लागलै यऽ सभ चीज कय दलकै यऽ सरकार ई सुवित्ता कय दलकै यऽ गरीब घोड़ा के रोड के नाला के कौल के सभ सभ चीजके कय दलकै यऽ सभ चीज के कय कऽ तभ बढ़िऑं बच्चा आर आब पढ़ै लिखै छै अथि करै छै